आङो दोरोङारि महर रेबगनजों लेखा बिलाइयाव लिरनायनिख्रुइ लेपटप एबा मबाइलाव टाइप खालामनोखौ साबसिन मोनो मानोना लेबटप आरो मबाइलआव थाइप खानामनाया दोरोङारि रेबगनजों लिरनायनिख्रुइ साबसिन जायो मानो होनोब्ला रेबगनजों लिरनाया माखासे आखरनि खोथा थायो जेराव आखरा जायहा खायसेया सोलायनो सानब्लाबो जाया नाथाय लेबटप एबा मबाइलाव टाइप खालामनाया गासैहाबो एखे जायो बेनिखायनो आङो लेबटप एबा मबाइलाव टाइप खालामनायखौ साबसिन बुंनो हायो आथिखालाव गोदो गोदाय जुदिअ' बा रेबगना जोंनि लिरनायखौ गोबां बाहायबोनाय रेबगनजों लिरनायखौ बाहायबोनाय जादों नाथाय दानि आथिखालाव बांसिनानो मबाइल एबा लेबटबआव लिरनायखौसो बांसिन नुनो मोनसेै जेरावबो मिथिं दावथिं गासैबो आसार खान्थि मेल मेला गासैनिबो लाइजामफोराव आथिखालाव लेबटप एबा मबाइलाव टाइप खालामनाय लेटारखौसो बाहायनाय जायो बुहुमावनो जेरावबो रेबगनजों लेखा बिलाइयाव लिरनाया खमायलांनो हमदों गोदो गोदाय रेबगननि सिगाङाव हा हुफ्राव लिरोमोन नाथाय अन्थाइफ्राव लिरोमोन नाथाय आथिखालाव बेनि उनाव लेखायाव लिरदों लेखानि उनाव दायो आथिखालाव लेबटप एबा मबाइलाव टाइपिं खालामनाय फैबाय टाइपिं फैनायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रानो रेबगनजों लिरनायनिख्रुइ टाइपिं एबा लेबटप एबा मबाइलाव टाइप खालामनायखौसो गोसो होसोदों आंबो आंनिख्रुइ आंनि गोसोजों बुंनो हायोदि लेबटपआव टाइप खालामनाया गोबां साबसिन आरो मोजांसिन जायो आथिखालाव रेबगन बाहायनाय एबा लेखा बिलाइ बाहायनाया खमायलांबाय मानोना गुगोल आरो वेबसाइटफ्राव इनटारनेट गासैबो मबाइलफ्रावनो टाइप खालामनानै बाहायनाय जायो गासैबो नि खामानिखौ जेखुनु जा स्कुल कलेज फरायसालि फरायसालिमा मुलुग सोलोंसालि गासैआवबो बे लेबटप एबा मबाइलाव टाइप खालामानायखौसो बाहायनाय जायो बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला सिदायै लेबटप एबा मबाइलाव मबाइलाव टाइप खालामनाया आथिखालनि लिरनायावहाय बांसिन गोहोम खोलैबाय आरो बांसिन बाहाय जानाय जाबाय